हाँ हेलो मैंने एसु जिकि से ऑर्डर किया था मेरे लिए खाना जैसे कि मैं खाना ऑर्डर किया था लेकिन जो वहाँ पर जो थाली आ रही थी रॉयल थाली उसके अंदर हमारे को एक फिक्स आइटम दे रहे थे जैसे की चार चपाती चावल और सेलेट रायता एक मिठाई और सब्जी दो प्रकार की लेकिन उनमें से मैं जैसे की कम करना चाहता था जैसे मैं दो चपाती कम करना चाहता था क्योंकि मैं दो ही खाता हूँ और दो रोटी कम करना चाहता था और इनकी जगह में जो मुझे चपाती की जगह मुझे थी मैं नान रोटी खाना चाहता था क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती है तंदूरी रोटी भी अच्छी लगती है मैं वो लेना चाहता था लेकिन वो उनकी जो मात्रा है वो कम नहीं कर रहे थे और वह मेरे को मना कर दिए